مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی تھی جب میرے ٹینٹھ کلاس میں تھی میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے تب مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور میں گھر میں بھی سب میری تعریف کریں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میری ساری ٹیچرس نے بھی میری بہت تعریف کی تھی تو مجھے سب سے بہت اچھا لگا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ایسے ہی نمبر لاؤں اور سب مجھے اچھا بولیں سب میری تعریف کریں اور مجھے آگے بڑھنے کے لیے فورس کریں اور میں بہت ترقی کروں میرے گھر والے میرے تعریف کریں مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے